بہت سی باتیں ہیں جس کو میں لکھنا چاہتا ہوں اپنے ڈائری میں اور اپنے قلم میں اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے ڈائری میں اور اپنی کاپیز میں تاکہ وہ عوام دیکھے اور میں عوام کو ایک نیا پیغام دینا چاہتا ہوں اور انہی چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے معاشرے کی سدھار کے لیے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ برائیوں کی طرف کس طرح سے جا رہی ہے موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ کس طرح برائیوں میں ملوث ہو رہی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو اس طرح بگاڑ رہی ہے جس کا مجھے دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس چیز کو میں اپنے اپنے زبان سے لوگوں ہر ایک سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں لکھ کر کے اپنی ڈائری میں یا اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لکھ کر کے اس چیز کو میں وائرل کرنا اپنے یو ٹیوب کے ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس چیز سے نکل کے باہر آئیں اور وہ اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھیں اپنے زندگی کے جو اہم مقاصد ہے جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس دنیا کو اس مقصد کو سمجھیں اور لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیں جو ان کا زندگی کا مقصد ہے تو لوگ عوام میں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور میں معاشرے میں اس برائیوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ معاشرے سے یہ برائی دور ہو جائے جو لو عام بد کاری وغیرہ ہے یہ سب دعا یہ سب معاشرے سے برائیاں دور ہو جائیں اور لوگ اپنے اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے ملیں اور لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے ہنس مل کے ہنس کھیل کے باتیں کریں